کھیلنے سے تندرست ایک دم چست رہتا ہے ہمارے یہاں کے بوڑھے سارے میچ اور کبڈی کھیلتے ہیں اور ہمارے یہاں کے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اور بچے کرکٹ کھیلنے کے بعد ایک دم بڑا فٹ رہتا ہے نا نا نا اور ہاکی کھیلنے سے سوگر نہیں ہوتا ہے تو بدن کا خون ایک دم ٹناٹن رہتا ہے کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے کبڈی کھیلنے سے بدن ایک دم فٹ رہتا ہے دوڑنے سے کیا ہوتا ہے دوڑنے سے بدن ایک دم بالکل ٹکاٹک فٹ رہتا ہے نا نا خون کا دوڑا بھی چالو رہتا ہے میچ بہت ہی اچھا لگتا ہے چھوٹے بڑے سارے ہمارے محلے کے لڑکے میچ کھیلتا ہے اور ہم بھی کھیلتے ہیں اور لاٹھی بھی بھانجتے ہیں لاٹھی بھی تو کھیل ہے بھائی لاٹھی بھی بھانجتے ہیں اور فٹبال کھیلنے سے دونوں پیر کے اور کمر کے بھی ہڈی ایک دم چست رہتا ہے اور کبڈی کھیلنے سے من صاف ایک دم خون تندرست رہتا ہے لے بین کے